बर' समाजाव गोथैखौ माबोरै गारो नोंथा जोंनि बर' समाजाव गोथै गारनायनि नियमा जेब्ला मानसिया थैबाय गोथै गारनो थांनाय समाव नखराव गोथैनि नामै इंख्रि ओंखाम सङो बे इंख्रि ओंखामखौ आगसिजों एरो आरो इंख्रियावहाय हालदै होनो मोना खालि संख्रै इसे बेखौल' होनो मोनो बिनिफ्रायहाय गोथै औवाखौ गोथै बाथि बानायनोसै बे बाथि दाननाय औवाखौ आरो दस्रा कुनु खामानियाव गोथार खामानियाव बाहाया बाथि दानखांनानै लाबोनोसै औवाखौ फेरायहेबनोसै बे फेरायहेबनायाव धारा गंसे बनोसै बिनिफ्रायहाय गोथैखौ लाबोनानै फुथुनोसै फुथुनाय टाइमाव आथिं आखाइ सुस्र'नानै सिजों फुगार फुगार हरो बिनि उनावहाय न'नि बिसि फिसा गासैबो बाहागि खुरमा बे ओंखाम संनाय इंख्रि संनायखौ इसे दै इसे इसे दौहरो नियम बादि बिनि उनावहाय जेला दौखांबाय अब्लाहाय बिनि जा दं सि सौखि जाखिनि हरनो गोसो बेखौ बाहेराव दिहुनसै ओमफ्राय गोथैखौ सि गुफुरजों सोनोसै बिदिनो सि गुफुर सायाव बिबार एसे सारनोसै बेखौ साब्रै मानसि बानो सिगाङाव सानै उनाव सानै बिनिफ्राय नखराव जा धर्म दं बे धर्मखौ बुंनानै जै धोनि होनानै बे गोथैखौ खनथाम गिदिंनानै थाङो बाहेराव बनो लाङो अब्ला बे गोथै फुथुनाय जायगायाव हा एसे सिफ्लेनानै हाखै लेरनानै दोलो दोलो खालामनानै संराय लेरनाय खोबनानै दोनो बे संराय खोबनायाव बर' बोरायनि नेम बायदि माबा मोनसे सावगारि हाब्रुआव सिखाङो होननानै मोन्थियो बिनि उनावहाय गोथैखौ लांथारबाय लांनानै सासे सोरबा सिखा सोरबा खदाल बिदिनो बायदि रोखोमनि लानानै थांबाय थांनानै सासे नार्जारी मानसियाहाय जिगाबनि बुन्था सानानै नार्जि इसे थफ्ला लानानै थाङो थाहैयो गोथै गारनायनि इसे दै सेरफ्राव ओमफ्राय जेला गारखाङो बा फबखाङो बा सावखाङो बिनि उनावहाय दैयाव थब्ल' थब्ल' फैनोसै ओमफ्राय बै नार्जारी बुन्था लाग्रा नार्जि लानायखौ एसे एसे सावलायनानै फैनोसै बेखौनो बुङो नार्जि अरगारनाय नार्जि अरगार होनाय जाहाथे बियो नखरफोराव फैनानै जेबो खालामनो हायिनि सानो गोदोनि बर' बोरायनि नेमाव आरोहाय न'आव फैनोसै रायजोफ्राबो न' न' थांनोसै दरखं मोखाङावहाय लथायाव दै गोथार लानानै बयनिबो नखराव थाखायो लथायाव दै गोथार लानानै सारनोसै सारनानै नखराव सहैग्रा हौवाफ्रा गोथै गारग्राफ्रा दुगैस्रां लोबस्रां आरो बै गोथै नखराव फैफिननानै आवाथि सावफैफिनो थिग बिदिनो जोंनि बर'नि गोथै गारनाय नियमफोरा